हमरा आसपास हालके वर्षमे जे तकनीकके रूप सऽ मूल रूप सऽ बदलाव देखल गेल हन आ ओकर जे असर पड़ल हन ओहिमे हम देखै छी कि जहाँ पहिने लोग टेलिफोनके लियऽ लोग मोबाइल पर बात करय से पहिले टेलिफोन युगमे रहय तऽ ओहि समयमे टेलिफोन भी हर जगह सुगमता पूर्वक नहि रहै बादमे टू जी मोबाइल अयलै एहिके बाद थ्री जी भेलै तऽ फोर जी भेलै आओर फेर बादमे फाइव जी भेलै तऽ देखै छियै आब जे पहिने जहाँ सिर्फ लोग मोबाइल पर बात करै या मैसेज भेजै लेकिन आब ई फोर जी आ फाइव जी अयलाक बाद लोग बीडियो कॉल पर बात करै छै जाहिके कारण देखै छियै गाँव घरमे भी आब टेली मेडिसीनके माध्यम सऽ शहरके डॉक्टर सऽ भी लोग इलाज कराए लै छै गाँवमे तऽ लोकके एहि सऽ सुगमता प्रदान भेलै हन लेकिन कहीं तकनीकके क्षेत्रमे अन्य बदलावके अगर देखै छियै तऽ आब मशीनीकरण एतेक भऽ रहलै हन जेना खेतमे भी छै से फसल काटैके लिए लोग ट्रेक्टर सऽ जुड़ल हार्वेस्टर वगैरह आनि लेलकै हँ ओहिके बाद कॉम्पाइन आबि गेलै हँ तऽ एहि सब तकनीक सऽ जे छै से सेहो लोकके देखऽके मिलल हँ जे किछु सहूलियत भेलै हँ तऽ इएह सब जीवनमे समूल रूप से एकर बदलाव अछि आओर तकनीकके कारण ई सकारात्मक बदलाव यऽ लेकिन ओकर एकटा नकारात्मक पक्ष इहो यऽ जे तकनीकके कारण लोकके रोजगारके साधन भी कमि रहलै हन आओर जीवनमे ई मोबाइलके टाबरके रेडिएशनके वजह सऽ भी लोकके जीवन पर स्वास्थ्य पर असर देखल गेल हन जइ से जैब बिबिधता के भी खतरा नजर आबय यऽ